जी बिल्कुल न मां पंहिंजे देश खां ॿाहिरि को बि पक्षी ॾिठो कोन्हे ऐं न ई मूंखे अञा ताईं उहो मौक़ो मिलियो आहे पर पंहिंजे देश में पंहिंजे ई राज्य में असां ॿाहिरां पक्षी ॾिठा आहिनि जेके ईंदा आहिनि सियारे में डिसंबर जनवरी वारे महीने में ऐं उहे ईंदा आहिनि फ्लैमिंगोस कच्छ में जेके ईंदा आहिनि उन्हनि जो नज़ारो हिकिड़ो ॿ भेरो ज़रूरु ॾिठो आहे ऐं उहो त वाक़ई में हिकिड़ो सुपिनो लॻंदो आहे त उन्हनि खे ॾिसणु उन्हनि जो उॾामण उन्हनि जो आवाज़ु ॿुधणु ईअं लॻंदो आहे त असां बसि हिन दुनिया में ई कोन आहियूं उन्हनि सां गॾु हिकिड़े सुपिननि जी दुनिया में पहुची विया आहियूं